ओइ नोंहा दिनै माबा बाजाराव थांदोंना थाङाखै मैगं फाननो ए मा मा मैगं दङ दिनैलाय मुला दङना गैया ए आंहा ओइया दिनै माने बिदिनो आरो अमा बेदर लाबोगोन आंहा मुला नांगौ जादों माने आरो लाफाबो इसे लाबोगोन

ओ दाथ' हाथायावथ' दा थाङा होनबा ए औ अ अ आंबो हाथायाव थांगोन जेनेबा आंनो लाइजों लाफाजोंखौ मुथानै दोनदो आरो मुला दोनदो जेनेबा मुला सेरसे दोनबानो जाबाय सेरसे आरो बिदिनो ओमफ्राय ओइया

औ ओरैनो जेनेबा न'आव आलासि फैगोन जोंहा माने आरो बै दुनदिया दंना गैया दुनदिया अ गाजर गाजरबो नांगोन माने बिदि आरो ओरैनो मुथायाव बेसेबां लागोन होनबा माबाखौलाय लाफाखौलाय ए दुन्दियाफोरालाय दुनदियाफोरा अ मुलायालाय होनबा सेरसेयाव बेसेबां जागोन ए दस थाखा लायो ए ओरैनो दिनैसो खानायना होनबा लाफाया अ दे जागोन दे आङो लाफा लाबोगोन दुनदिया आरो बिदिनो मुला बिगुरखौ लाबोगोन आरो दोनबानो जाबाय हा अ अ दे होनबा लाखिनोसै ओं दे ओं